अजकल जेह्ड़े ब्याह् होंदे आ न ओह् घरें च ते होंदे ई निं ओह् ते सिद्धे सिद्धे चली जंदे मैरिज हाल्लें च ते जेह्ड़े फिर पानी दी फैसीलिटी जां पानी दी सपलाई जेह्ड़ी ऐ ओह् ते मैरिज हाल्लें आह्लें करदे लेकिन अगर अस जनरली इक आम गल्ल करचै ते एह्दे बिच केह् गल्ल ऐ कि जिसलै बी कोई फंक्शन होए ब्याह् होए मोनन होए चंगा फंक्शन होए जां मंदा कोई इ'यां होई आए पानी चाहिदा गै चाहिदा हून अस साढ़ा एरिया कंढी एरिया ऐ ते कंढी एरिये च पानी दी प्राब्लमां बड़ियां होंदियां और कंढी एरिये च रौह्ने आह्ले लोक जेहड़े होंदे न ओह् पानी गी लेइयै बड़े एड़जस्टएबल होंदे पानी गी चंगी तरह् यूज करना कंढी आह्ले जानदे और एह् लोक बड़े हैल्पफुल बी होंदे आस पड़ोस जेह्ड़े गोआंढी होंदे उ'नें ई पता कि इं'दे घर चंगा कम्म होआ दा इंदे घर मंदा कम्म होआ दा ते सिद्धे उंदे ओह् होंदा कि भैन जी पानी चाहिदा कि साढ़े घरूं शर्म निं करे ऐ ते साढ़ी बी इ'यो होंदी कि अगर कुसै दे घर कोई बी फंक्शन ऐ कोई कारज जुड़े दा जां कोई इ'यां कोई गल्ल चलै दी ता अस लोक अपने अपने घरें च पानी दी जेह्ड़ी सप्लाई होंदी उसी स्टोर करी लैन्ने एह् आई एई साढ़े थोह्ड़े सोर्स फिर ओह्दे बाद चूं पानी जेह्ड़ा ऐ अस बाह्रूं टैंकर बी मगवान्ने होन्ने

कन्नै अजकल जेह्ड़ा ऐ अजकल दी जेह्ड़ी नमीं जैनरेशन ऐ न नमीं पीढ़ी जेह्ड़ी ऐ उ'नें सारें ई भाई घरें दा पानी घट्ट सूट करदा ते उ'नें ई चाहिदा फिल्टर वाटर ते उ'नें ई अस भाएं अपने घरूं ऐकुआ गार्ड आह्ला बी पानी देह्चै लेकिन इक उ'नें ई एह् होई जंदा कि नेईं हम तो ऐकुआ वाटर पीते हैं जी आरो वाटर पींदे ते तो हम उनके ते अस उं'दे आस्तै फिर पैकड वाटर जेह्ड़ा होंदा पैकड पानी ओह् बी मंगोआई लैन्ने ते एह् पैकड पानी टैंकर हल्ले म्हल्ले आह्ले होई गे जेह्ड़ी रैगूलर पानी दी सप्लाई ऐ ओह्दे कन्नै साढ़ी ब्याह् कारज शैल होई जंदे लेकिन तां बी स्हान्नूं इस गल्ल दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि जदूं बी कुसै दे घर कोई बी कारज होऐ ते एह् निं सोचना की फलानें दे घर कारज ऐ साढ़े घर थोह्ड़े ऐ जेह्ड़े कारज होंदे न एह् रली मिलियै होंदे ते जां ते स्यानें आखदे पानी कोला पतला केह् कुसैं ई पानी कोला पतला कक्ख बी निं ऐ पानी कोला कुसै ई केह् मोड़ना ते इस लेई साढ़ी एह् इक जिम्मेवारी बी बनदी इक मारलटी बी आई जंदी साढ़ी कि अगर कुसै दी बी कोई बी कारज होऐ कोई बी चंगा मंगा मंदा कम्म चला दे होए ते उत्थै स्हान्नूं पानी दी इक दूए दी मदद पक्का करनी चाहिदी हैल्प करनी चाहिदी ओह्दे कन्नै अगले दा कारज जेह्ड़ा ऐ ओह् संबली जंदा और अजकल जेह्ड़े लोक आई गे कि कुसै कन्नै नेईं हैल्प लैंदे नेईं कुसै कन्नै शेयर करदे ओह् ते सिद्धे सिद्धे भई मंगोआई लैंदे वाटर टैंक मंगवाई लैंदे पैकड पानी ते उं'दे कम्म बी चली जंदे ते जिसलै मैरिज हालें च जाओ मैरिज हाल च जि'यां पैर रक्खो कैटरिंगां करवाओ ते जिं'दे फंक्शन न उं'दियां टैंशनां खत्म क्योंकि ओह् ते फ्ही होई गेआ कि पैसा सु'ट्टो ते पानी पियो ते इस लेई एह् जेह्ड़ी फंक्शनें च ब्याहें कारजें च जेह्ड़ी पानी दी प्राब्लम ऐ जां पानी दी सप्लाई ऐ ओह् जां ते मेल मलाप उप्पर चलदी जां फिर ओह् पैसे कन्नै चलदी बस फ्ही